بارش کے موسم میں ہماری فیملی گالنا گئی تھی وہاں پر میں نے ایک مور دیکھا اتفاق سے اس نے پر کھولا ہوا تھا اور میں اس کا فوٹو لے لی گھر آنے بعد جب وہ تصویر کو دیک دیکھا سبھی نے تو بہت تعریف کی اور جو سین آیا تھا وہ بھی قابل تعریف تھا اس کو میں نے اپنے دوست سہیلیوں کو بھی بتایا ان کو بھی وہ فوٹو بہت پسند آیا اور انہوں نے بہت تعریف کی اور سب جانے کی خواہش کرنے لگے لیکن جب ہم دوبارہ گئے تو وہاں مور نہیں تھا